بائکنگ کا جو ہے جو موٹر سائیکل وغیرہ اس وا چل رہی ہے چونکہ بہت سے ضرورت کا سامان بہت سے دور میں جانے کے لیے جو ہے بائک کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سے لوگ چلا رہے تھے لیکن ہم کو نہیں آ رہی تھی اسی لیے جو ہے اس کا ہم دیکھ کے بائک چلانا سیکھیں اور اس میں جو ہے چلانے کے سلسلے سے تو بہت سا کام کا سہولت ہو چکیں اسی لیے جو ہے بائک کی ضرورت پڑتی ہے اور دور کے جو بھی راستے وغیرہ میں یا اور کہیں جانا ہے تو بک سے ہی ہم لوگ جا سکتے ہیں چونکہ بیک کی ضرورت ہمیشہ پڑتا ہی ہے چونکہ رات دن جو بھی کام کاج کرتے ہیں تو بیک سے آسان ہو جاتے ہیں اور لوگ سب جو ہے پہلے سے سیکھے ہوئے تھے ہم کو نہیں تھا اسی لیے اس کو دیکھ کر اور ہم ہمارے اندر بھی بیک کی ضرورت پڑ گئی اس لیے جو ہے ہم بائک سیکھ گئے ہیں اور کوئی بھی جو بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں اس آسان ہو جاتا ہے اور لمبا دوری جتنا بھی ہوتا ہے وہ گاڑی وغیرہ سے تو خود اپنا بائک ہونے کے کارن تو ہم خود اپنے سے دور چلے جاتے ہیں جس کے کارن جو ہے بائک کی ضرورت پڑتی ہے اور چھوٹے موٹے جتنا بھی کام ہے وہ سہولت سے ہو جاتے ہیں اسی لیے جو ہے بائک کی ضرورت پڑتی ہے